ہلو میم میں کمکم شرما بول رہی ہوں آپ ہند ٹریول سے بول رہے ہیں اوکے میم میں آپ کو آپ سے بات کرنی تھی کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ مندر گھومنا چاہتی ہوں میں سوامی نارائن اور سائیں شرنم اور اترا گرو میورپن مندر

اچھا میم اوکے اور مجھے آپ کو پوچھنا تھا کہ آپ کا ٹریولنگ کا پلان وغیرہ کیا کیا ہے آپ کچھ بتا میم ابھی کنفرم نہیں ہے کہ ہمیں فور سیٹر چاہیے یا سیون سیٹر چاہیے تو ہم ابھی فائیو ممبر ہیں ہوں بالکل اوکے میم اور میم کار وغیرہ میں آپ دیکھ لیجیے گا اے سی ہونا چاہیے ہاں بالکل میم اور آپ صبح بجے آٹھ بجے صبح آٹھ بجے گاڑی ہاں میم کل اور میم پارکنگ وغیرہ کا کیا ہوگا اوکے میم اور آپ کا ایڈوانس وغیرہ کچھ دینا پڑے گا اوکے میم ایڈوانس کتنا ہوگا اوکے میم اوکے اوکے اوکے آپ اپنا لوکیشن بھیج دیجیے گا ایک بار